क'क्राझार जिल्लानि सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि बेवहाय थानाय आबहावाफोरा गुबुंले जानो हमबाय गाहाइ खारनानो जाबाय गुबै खारनानो जाबाय गारि मथर सालायनाया बांद्रायनायनिफ्राय बाङाइ जागासिनो दङ क'क्राझार जिल्लायाव खारखानानि खारखाना बायदिसिना दिहुनथायनि लुनायाबो बांबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव दैयाबो गुबुंल जाबोनो हमबाय आरो आबहावानि आबहावायाबो गुबुंले जाबोनो हमबाय बिनि अनगायैबो जों हां लाग्रा अक्सिजेनफोराबो गुबुंले जाबोनो हमबाय बिनिखायनो जों आङो आंनि साननायाव क'क्राझार जिल्लानि सावस्रिफोरा गुबुंले जानो हमबाय बेवहाय फाहामनो थाखाय गभर्नमेन्टफोरा सावस्रिनि सावस्रि गुबुंले जानायखौ फाहामनो थाखाय गभर्नमेन्टफोरा गारि मथर बाहायनाय एबा दैमा दैसाफोराव दाखोर दाला गाज्रि जाबोर आइजेंफोर गारनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिनि सोलाय गारि सालायनायनि बिबांखौबो खम खालामनांगौ आरो बायदिसिना दिहुनथाय दिहुननो थाखाय बानायनाय खारखानाफोरखौबो बन्द खालामनांगौ आरो बिनि अनगायैबो सुबुंफोरा जानाय लोंनायफोरखौ बाहाय लानो थाखाय बाहायनाय थोरसि लथा प्लास्टिक आइजें मुवाफोरखौ गारनायफोरखौ जानला मोनला जायगायाव गारनो नाङा बे प्लास्टिक बाहायनायखौबो खम खालामनांगौ प्लास्टिक बाहायनायनि जाउनावबो गोबां आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमदों दैमा दैसायाव थानाय जिब जुनारफोरा माखासेफोरा